गामके लोक आब शहरमऽ बसिलऽ इएह खातिर तैआर छै जे शहरमऽ नी नीक जिन्दगी आदमीके मिलैत छै गाममऽ ओतय कोइ नीक नहि मिलैत छै शहरमऽ लोकके लड़का नीक होइत छै जीबन साथी नीक मिलैत छै वातावरण नीक छै सभ पढ़ल लिखल रहैत छै जीबन साथिओ पढ़ल छै नीक जकाँ छै दुनूकऽ समय बितैत छै कनि दुनू पढ़लक लिखल दुनू समझदार रहैत छै लड़का लड़की पढ़ल लिखल रहैत छै समझदारीसँ अपन सभकुछ केलक अपन जिन्दगी बितेलक ओ अपन आगू पीढ़ीलऽ बढ़िआँ सोचैत छै कि हमर आगू पीढ़ी बढ़िआँ हुअ ओकरा पढ़ाब लिखाबऽ आदमी बनाबऽ गामके लऽ लोक सभ सीधा सपट होयत छै एतय नहि सोचैत छै बुझैत छै जे की करबै करबै नहि करबै अपन बाहर लोक निकलैत छै बाहरमे अपन नीक वातावरण पढ़ाइ लिखाइसभ चीज बढ़िआँ मिलैत छै तऽ आदमी अपन बाहरमऽ रहैत छै बाहर के सभ चीज स्वच्छ मिलैत छै पढ़ाइ नीक छै बाहरमऽ गाममऽ एहन पढ़ाइ लिखाइ नहि छै आदमीके ओतय कोइ चीज